میں اپنے کپڑے دھونے کے لیے زیادہ تر اپنے ہاتھوں کا ہی استعمال کرتا ہوں کیونکہ ہاتھوں سے کپڑا اچھا دھلتا بھی ہے اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پانی ضائع نہیں ہوتا ہے پانی ضائع ہو ہونے سے بچ جاتا ہے کیونکہ اب جیسے کہ اب سب واشنگ مشین آ گئی ہے سب اس میں کپڑا دھوتے ہیں تو اس میں پانی زیادہ لگتا ہے تو اس لیے میں اپنے ہاتھوں کا ہی کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اسے خشک کرنے کے لیے جیسے مختلف حالات میں سردی ہے بارش ہے یہ سب موسم میں کپڑے جلدی نہیں سوکھتے تو یہ سب حالات میں میں اپنے گھروں کے اندر ہی رسی باندھ دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر کپڑے پھیلا کر پنکھا چالو کر دیتا ہوں تو اس سے کپڑے آسانی سے سوکھ بھی جاتے ہیں اور مطلب باہر موسم سے بچ جاتے ہیں